हलो हलो हा तव्हां नरेश तव्हां नरेश मूलचंदानी था ॻाल्हायो हा मां ॿुधो आहे तव्हां घुमाइण जे बारे में गाइड ॾींदा आहियो मार्गदर्शन ॾींदा आहियो त असां असां अहमदाबाद मां आया आहियूं असां अॼु अञा सुबुह जो ई लथा आहियूं हिते सूरत में त असांखे हितां जा बीच वग़ैरह घुमणा आहिनि मां ॿुधो आहे त हिते डुमस बीच घणो ई सुठो ई घुमण जी जॻहियूं आहिनि त त तव्हां हा हला तव्हां घुमाए सघंदव असांखे गाइड ॾेई मार्गदर्शन ॾेई सघंदा अच्छा त हिते ॿीं कहिड़ी कहिड़ी घुमण जे लाइ जॻहियूं आहिनि मां ॿुधो आहे त ॾाढी सुठी सुठी जॻहियूं आहिनि हिते सूरत में अच्छा हा अच्छा अच्छा हा त पोइ उते चार्ज वग़ैरह कुझु लॻंदो छा उते वञण लाइ हा अच्छा इयं त पोइ घणा वठंदा पैसा घणा लॻंदा हिन में असां हिते सनराइज़ होटल में था रहूं असां आहियूं अञा चारि ॾींहं खनि ॿियां अच्छा इयं त घणे ताईं पवंदो पैकेज पाण खे असां आहियूं चारि ॼणा हा त त पोइ हिनमें हिन पैकेज में घणी घणी जॻहियूं तव्हां घुमाईंदव हिन पैकेज में घणी जॻहियूं तव्हां वठी हलंदव असांखे अच्छा इयं त कहिड़ी कहिड़ी सुठी जॻहियूं आहिनि हिकु त डुमस ॿियों अच्छा इयं हा हा ठीकु आहे धन्यवादु